अ बुं एदमिसनखौथ' उदालगुरियावनो सानदों उदालगुरि कलेजानो मोजांनो अ नायनोसै मा मा साबजेक्टआव लागोन मायाव होनो नागिरदों आर्थ्सआवना सायन्सआवना कमार्सआव अ दे मोजाङानो जागोन आंहा कमार्सआवनो होनो सानदोंर' पारसेन्टआ सिस्कटि फाइभफोरसो फैबाय आरोना अ अ अ नंगौ नामा दे होनबालाय मोजाङानो अ लोगोसेनो थांसै मोनसे कलेजावबा मोजां आरोन' लोगोजों लोगो दा सबथाहसेनि गेजेराव थांनोसै नामा अ अ समान भर्थि औ सानै थांगोन दे लोगोसेनो सानैजों औ औ गथ'फोरखौबो एडमिसन होनोसै रुम भारासो दोननांगोन जोंथ' बेयाव भारा रुमावसो दोननांगोन न' अ अ अ लोगो जालायनानै दोननोसै औ सानैबा मोजां जागोन थानोबो अ फरायनो थांनो थांलाय फैलाय उसुबिदा जानाय नङा औ न'आव फैनोबो मोजां जागोन अ अ जागोन दोनलायनोसै दे अ सानैबो ज' थांनोसै जागोनना औ दोनदो